हॅलो मीस कामत उलयता होय कितें रिगार्डींग तो ओके ओके तुमचे मातशे डिटेल्स जाय पडटले कितें जाला तें ओके तुका आमी चायल्ड सपोर्ट आनी एडीशनल एलिमनी दिवपाक शकता आनी ताची कितें प्रोपर्टी आहा तेचे डिवीजन करून दिवपाक जाता ओके ओके म्हाका प्रोसेस कोरपाक मातसो टायम लागतलो आनी म्हजे फिज आसतले ताचो कोटेसन धाडटा तुका तुका अग्री आसा जाल्यार तें चेक करून कोल कर म्हाका ओके सो तुजे हे सगळे केस करून तुका चायल्ड सपोर्ट एलिमनी आनी प्रोपर्टी कितले थोडे डिवीजन करून तें मेळपाक जाता आनी कितें अब्यूजड आनी कितें अब्यूज बीन आसा जाल्यार ताचेर एकशना पोरमाणें केस करपाक जाता ओके तुका मागीर ऑफिसाचे एडरेस धाडटा मागीर पर्सनली मेळपा यो ओके बाय